नवजात शिशु स्वच्छ वातावरण में रहे और ये स्वास्थ्य का स्थितियों के कारण विवाद ना हों इसके लिए हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे आस पास के वातावरण में ज़्यादा गंदगी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे द्वारा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक एक खेती सब्ज़ियाँ और खाद्य पदार्थ को हम अपने घर के आंगन में बगीचे के अंदर हम उसकी पैदावार कर रहे हैं जिस से कि बच्चों को और नवजात शिशुओं को अच्छा पोषक पर्द ये खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ उसे उसे हम ये मिल सके और हम अपने आस पास अपने घर के गलियों में कॉलोनियों में सब जगह साफ़ सफ़ाई का ध्यान रखते हैं और ये इस इसी के साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि किसी प्रकार के भी किटाणुओं और एक विषाणुओं एक हमारे आस पास पैदा ना हों इस लिए हम पूर्णतः अपने आस पास के लोगों के साफ़ सफ़ाई का ध्यान रखते हैं और एक रासायनिक पदार्थों से बनी हुई ये खाद्य पदार्थों को हम बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं